जब हमारे घर कोई भी मेहमान आता है तो हमे उसे उसके साथ आगे तो उसको बैठाते हैं फिर उसके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं फिर वह कुछ देर आराम कर लेता है तो नीम्बू पानी देते हैं और कोल्ड ड्रिंक देते हैं उसके बाद खाने की उसकी व्यवस्था करते हैं जब वह हमारे घर आता है तो उसको जो खाना होता है वह घर में हम खाना उपलब्ध करवाते हैं और मेहमानों को जो है हम देवता मानते हैं इसलिए उनका बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी करते हैं उनके लिए हम खाने में उनसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या बनेगा नहीं तो अगर जो हमें कुछ समझ में आता है तो उस टाइप से हम खाना बना दें बना देते हैं खाना में जैसे कि हम सब्ज़ी रोटी पूड़ी पुलाव पनीर या शाही खाना शाही पनीर और नाश्ते में अलग समोसा या नमकीन की सब जो है चीजे हमलोग नाश्ते में खाने के लिए बनाते हैं जिससे आनंद जिससे जो मेहमान होता है वो बोहोत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके मनोरंजन के लिए अच्छा व्यवस्था करते हैं अगर वो घर में उसको रहने के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हैं अच्छा बेड अच्छा चेयर एवम और टी वी यह सारी चीज़ें जो है मेहमानों को उपलब्ध करवाते है क्योंकि क्योंकि उसे किसी भी चीज़ की कमी न हो यह सारी बातें हम ध्यान में रख कर मेहमानों को खातिरदारी में लगे रहते है यह यह सारी चीज़ें मने मेहमान जो है पसंद करते हम हमारे यहाँ आना